हाग्रामा ब्रिदजाव पिकनिक जानो थांगोन ना ए आंबो लोगोफोर दङ औ लांफागोन ओरैनो दसजनसो जागोन

जानायनि आदबफोरखौ दाउ लानोसै अमा लानोसै ओमफ्राय खाजा माइरं संख्रै बानलु संनाय खावनायाव जा बुस्थु नांगौ जानायनि थाखाय एखौ रेदि खालामनानै लानोसै हाग्रामा ब्रिदजाव जायोना बेवहाय बेवहायथ' औ सम लानानै जायो औ ओम जेब्ला सम फैयो अब्ला खबर लालायनानै थांनोसै ज' पिकनिक जानो गोदान बोसोर हो हौवा लोगोफोरा नोंजों आटजन जागोन

औ फैसानि कालेकसोनखौ बेसेबां खालामगोन फाइभ हान्द्रेदबा जागोन ना जाया नोंनि बायदिबा

मानसियाथ' टटेल एइटिन जागोन ओ ओम ए ओमफ्राय नों थांमारगोन दा ए दे होनबा बेखौनो सोंहरनो कल खालामदों आं